तो कितने लोग के लिए तो माँ ज्वाला ऑटो सेंटर में आपका तो स्वागत है फिर तब फिर आइये

रिज़रव करना है क्या कि बस ऐसे ही हाँ तो कहाँ से कहाँ तक ठीक है तब तो पाँच हज़ार लग सकता है तो आप बोल रही थीं कि पाँच छ लोग हैं अब तो मैं देखिए एक तो ऑटो ड्राइवर ऑटो ड्राइवर हूँ ऊपर से मेरा यही एक तो रोज़ का काम है अब मैं क्या करूँ बताइए ठीक है तब आप पंद्रह सौ पंद्रह सौ सही रहेगा इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं आप आप सोच लीजिए फिर क्या बोल रही हैं फिर से बोलिए ओ तो रुकने का तो भाड़ा तो बढ़ता है रुकने का तो चार्ज बढ़ता है अब कहीं भी जाएंगे अरे आप नहीं समझ रही हैं आप कहीं भी जाएंगे तो रुकने का चार्ज बढ़ता है

नहीं नहीं उसका चार्ज इक्सट्रा नहीं लेंगे नहीं आप आपने तो बताया ही नहीं तो बताइए मेरे को खुद कहाँ आना होगा कितने बजे तो आपके घर तक आना होगा मतलब कहाँ पर मेरे को आना होगा बताइए

हाँ तो ठीक हाँ तो ठीक है पंद्रह सौ फिक्स हुआ कोशिश करेंगे मतलब टाइम से आ आ जाऊँगी ठीक है ठीक